औ हेल' सोर सोर जाखो आंथ' आं माबानि कालसारनि मानसि

दा सार सारासो बे जोंनि बे माखासे हारिमुनि सोमोन्दै कालसारनि सोमोन्दै जोंनि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय नै बेफोरखौ औ अ ह' ह' ह' अ अ अ औ अ अ हागोन हागोन हागोन दे दे दे हागोन दे हागोन जेरै जोंना बर'आव मोनसे हारिमु दंना कालसारनि हारिमु दङ बे मेनआनो जाहैबाय जोंना बागुरुम्बा बिनि गाननाय बागुरुम्बा बर'नि बागुरुम्बा मेथाइखौबो एसे खननांगोन नामा ना नांलायला ए दे बिदिब्लालाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा नै बेनो आरो कालसारा ओ आरो जेरै जोंना औ नुयो नुयो नुयो औ औ बेनो बेनो बेनो आमफ्राय बिनि गाननाय जोमनाय दख'ना थावसि हिनजाव गोदानाव दख'ना थावसि गानो ए बिदिनो ओ हारिमुखौ बिदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय आरो मानि बे सोलिबोनाय कालसार बेयाव बावहाय दंबावो जोंना जानाय लोंनाय दंबावो गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दङ बर'हा हारिमुजों लोगोसे जानाय लोंनाय थांफायो दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोर जाबाय बर'नि एखदम माबाफोर आरो कालसारनि औ औ औ औ औ उम औ औ औ उम उम जायखिजाया सारआथ' एसे मिन्थिखाबायानो औ हारिमुनि सोमोन्दैथ' एसे मिन्थिखाबाय औ बेनो आरो जोंनि बर'नि कालसारा औ दे उम